वेगवेगळ्या शा स्थानीक शाळा मदीं वेगवेगळे अनुभव येतात अनेक अडचणी जाणवतात आनी ते म्हळ्यार ग्रंथालय आनी वाचनाची सोय आसना तांचो अभाव आसता अनेक ज्यो शाळा आसता खुबश्यो थंय जाय तशें ग्रंथालय आसना नवें नवीं पुस्तकां उपलब्ध आसनात आनी ताच्या खातीर थंय शिकपी विद्यार्थ्यांक जें ज्ञान मर्यादीत उरता तांकां नवीं पुस्तकां मेळना जाल्ल्या कारणान नवें शिकप थंयच उरता दुसरो प्रश्न म्हणल्यार प्रयोग शाळा जी आसा तांची कमतरता विज्ञान हो विशय अतिशय आधुनीक दर दिसान नवें शोध लागतात नवें शिकपाक मेळटा पूण कांय शाळांनी खूब पोन्न्यो विज्ञानशाळा आसतात आनी तांच्या खातीर भुरग्यांक नवें जें विज्ञान येता तां तें शिकपाची संद मेळना आनी ताच्या खातीर जें आसता तें ज्ञान तांचें फाटीं पडटा अशें म्हाका दिसता तंत्रज्ञानाचो जो अभाव आसा जशें की भुरग्यांक संगणक प्रोजेक्टर इंटरनेट हांची कमतरता आशिल्ल्यान आधुनीक पद्दतीचें जें शिक्षण आसा तें भुरग्यां मेरेन पावना अशेंय दिसता वेगवेगळे खेळाच्या साहित्य खेळाच्या मळार क्रिडांगण बरें क्रिडांगण बरें शिक्षक तांकां ट्रेनिंग दिवपी शारिरीक विकासा खातीर वेगवेगळ्या खेळांची नव्या नव्या खेळांची गरज पुरेशी मेळना अशेंय म्हाका दिसता आनी शिक्षकांचें परिक्षण म्हळ्यार आधुनीक शिक्षक शिक्षण पद्दती जशें की डिजीटल साधनां वापरप हें सुद्दां कमी पडटा